सहरसाके जँ हम बात करी तऽ एतय कुलपति पूर्व कुलपति छलाहे काशीनाथ मिश्र जी जिनकर विषयमे हिन्दुस्तान अखबार एकबेर छापि देलखिन ओ जिन्दा छलाहे मुदा हिन्दुस्तान अखबार छापि देलखिन कि जे हुनकर मृत्यु भऽ गेल एहिसँ चुकि ओ कुलपति रहि चुकल छलाहे ताहि दुआरे हुनकर जाननिहार लोक बहुत बेसी मिथिलामे छल जिनका ई खबरिसँ आहत भेल छलनि लेकिन ओ छलाहे जिन्दा तकर बाद जखन ओहिपर कएल गेल तहन हिन्दुस्तान अखबारक जे केओ सम्मानित सम्पादक जी छलाहे तऽ ओ क्षमायाचना सेहो छापलनि हम अहाँके जानकारी दी जे एखनो अखबारमे भाइ भतीजावाद चलै छै जँ केओ रिपोर्टर छथि तऽ हुनकर भाइ भैयारी जँ कोनो कार्यक्रममे नहियो यऽ तऽ हुनकर नाम ओ रिपोर्टर छापि दै छथिन एहि प्रकारे से बहुत रास पक्षपात वाला काज एतौका रिपोर्टरलोकनि करै छथि जेनामे अहाँकेॅं उदाहरण देबे कएलहुॅं आ एहि तरहके जे छै से आर आर तरहके बात पक्षपात पूर्ण रिपोर्टिंग भऽ रहल अछि